अॼुजे समय में असांजी साइंस ॾाढी तरक्की करे वठी आहे जंहिंमे दूरि संचार प्रणाली बि ॾाढी वधी वई आहे हाणे ईमेल इंटरनेट एस एम एस ऐं ॾाढा सारा ऐप्स बि ठही विया आहिनि जंहिंसां असां पंहिंजी ॻाल्हि ॿिए खे ॿुधाए था सघूं असां ॿुधंदा हुया हुआसीं पहिरियों की ॾाढा पुराणा तरीक़ा हुया जंहिंसां लोग ॻाल्हाईंदा हुआ हाणे ॾाढा तरीक़ा वधी विया आहिनि